अहाँ अयलहुँ हमरा बड नीक लागल लेकिन हमरा लगमे समस्या अछि की हम अहाँके नगद भुगतान नहि कऽ सकै छी अहाँसँ हमरा ई पूछबाके अछि ई जानऽके अछि की अहाँ नगद भुगतान लेब की ऑनलाइन भुगतान लेब यदि अहाँ ऑनलाइन भुगतान लेब तऽ हमरा नीक लागत किएक तऽ हम ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करऽमे आसानी होइए हमरा आओर यदि अहाँ ऑनलाइन भुगतान नहि लेब नगदके माध्यमसँ लेब तऽ किछु काल अहाँके अइठाम प्रतीक्षा करैके पड़त अहाँ ई बताउ हमरा जे सवारीके लेल अहाँ नगदके माध्यमसँ भुगतान कै सकै छी आओर यदि नहि कऽ सकै छी तऽ हमरा की करबाके चाही जहाँ तक हमर प्रश्न अछि तऽ हम कैशलेस भुगतान करय छियै ओयमे अहाँ यदि सहज होय त बाजू हम अहाँके कैशलेस भुगतान कऽ सकै छी नहि तऽ अहाँके नगद भुगतान यदि चाही तऽ ओइके लेल हमरा किछु देर प्रयास करैके पड़त अपन सङ्गी साथीसँ हमरा कैश लेबऽके पड़त तखन जाके हम अहाँके काज कऽ सकै छी अहाँके दुनू सुविधा रखैके चाही कैशलेस आओर नगद दुनू भुगतान लेबऽके चाही तऽ अहाँ हमरा बताउ पहिने की अहाँ सहज कोनोमेसँ छी कैशलेसमे सहज छी आओर भुगतानमे सहज छी हमरा जहाँ तक अपन बात छी तऽ हम कैशलेसमे सहज अपना आपके बुझै छियै आओर कैशलेस बहुत नीक चीज छियै लेकिन अहाँ कैशलेसमे सहज छी की नगद भुगतानमे सँ हमरा बताउ